भारतमे नवयुवकसभ अपन नया रोजगार अपना मोबाइलमे जेना भऽ गेल इंस्टाग्राम फेसबुक आओर यूट्यूब एहि सभसँ कमा रहल छथि जेना ओहिके लाइक मिलैत छै आओर व्यू बढ़ैत छै एहि सभसँ लोकसभ कमा रहल छै आओर कॉमेडी वीडियो मनी मिराजसभके व्यू देखबै बहुत रहैत छै ओहि सभपर आओर अहाँकेँ अगर किछु सर्च मारयके अछि यूट्यूबपर तऽ तुरन्त आबि जायत ओकर जवाब एनामे भऽ गेल पढ़ाइ लिखाइके बारेमे सेहो आओर कोनो किछु कार्य करयके अइ ओहोसभ मङ्गबै तऽ सभ आबि जायत इंस्टाग्रामपर वीडियो देखबै तऽ ओहिपर भ्यू सेहो जे देतै पैसा सेहो अबैत छै आओर ईसभ सभ आदमी बहुत आदमी चलबैत छथि मोबाइल जेनामे यूट्यूबपर वीडियो डालैत छथिन आओर फेसबुकपर वीडियोसभ डालैत छथिन आओर फोटो पोस्ट करैत छथिन आओर इंस्टाग्रामपर रील्स बना कऽ डालैत छथिन ओहि सभपर लाइक ताइक मिलैत छै तऽ पैसा मिलैत छै आओर फॉलोवर सेहो बढ़ि जाइत छै